पहुँच तऽ गेलियै हमे लेकिन हमरा पास ओते पैसे नहि छौ कि तोरा हम दे सकियै ऐसे कुछ रखले छे गूगल पे पेटीएम चाहे फोनके डिटेल्स हम कर देबौ काहे की आजकल जानै छिही कि कैशलेस होल छै जादे केशो नहि रखै छियै जते पैसा हो गेलौ ओते हमरा पास छौ नहि अगर पेटीएम कस्टमर तोरा पास छौ तऽ ला हम तोरा पेमेन्ट करि दै छियौ सुनलिही ने डेढ़टा हम पेमेंट तोरा कर दै हियौ ओते टाका हय कि ओते पैसा आजकल रखबे नहि करै छै की करबै पैसा के एनेसँ ओने झूठो कहलियै रखै छियै ढ़ेर गज्जिन दिन देखै छियै जे कही गिरले तऽ ले नोकसाने हो गेलैअब छै कि कुल तऽ नहि ने रहै छै ओकरेसँ कर देलियौ जेकरा जे काम पड़लौ कए लेलियौ विरोध रहै छै कोइ बेटा रहलहुँ उस समय जेकरा मङ्गलको से चीज दे देलियहुँ से सब जागरूक सही हो रहल छै लोल हर तरह का शस्त्र ने मतलब दे देब हम सब देबे ने करबै काहे की ओते तऽ छै नहि कममे तु तऽ मानबिही नहि किएकि तोरा तऽ चाही जते भाड़ा होल हइ ठीक छै लाबे दे स्केनर रखल कही स्केनर ओकरासँ जब भी काम आबै छै काहे कि डिजिटल इण्डिया होइ रहल छै तऽ कुल्हे देतै एकरे ने से सीधे स्केनर लाउ हम कर दै छियै पेमेंट जेकरामे जते भाड़ा होलऽ हइ से हम लौते हम कर हियौ